बच्चा सभ मोबाइल देखै हइ तऽ आँखि खराब भऽ जाइ हइ कनी फ्री भऽ कऽ देखैमे आँखि खराब भऽ जाइ हइ बच्चा सभके कि कहै छियै पढ़ा लि पढ़ लिख बढ़िआँ बन बच्चा सभके मना करै छियै तऽ नहि बुझै हइ कोइ मना नहि होइ छै कऽ बच्चा सभ फ्री टाइममे देखऽ रहै छै डाँट दबार दै छियै माँ बापके तऽ गोस्सा कऽ लेब बच्चा सँ तऽ कहै छियै तू गोली खेल बैट बौल खेल फ्री फाइ नहि देख आँखि खराब भऽ जेतौ दबाइ बिरोग कहाँ से करबो इलाज बात कहाँ से करबो नहि खेल फ्री फाइ तऽ बच्चा सभ नहि बुझै है कऽ बच्चा सभ भागि जाइ है कन खेलै लै इसकुल खेत पथार चैलि जाइ हइ खेलै लै गोली डँटा खेलऽ चैलि जाइ हइ बैट बौल खेलऽ चैलि जाइ हइ कन तऽ बच्चा सभ नहि बुझै हइ कऽ बच्चा सभ डराइत नहि रहै है कन कि कहै हय मैं बाप अपने कहै हय कन